وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں کتب خانے سے بول رہا ہوں جی بتائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی اچھا اچھا آپ کتابیں خریدنا چاہتے ہیں تو کس طرح کی کتابیں چاہیے پورا سلیبس نصاب چاہیے یا کچھ مطالعے کی کتابیں چاہیے کس طرح کی کتابیں چاہیے بتائیے آپ اچھا اچھا جی جی جیسی بھی کتابیں آپ چاہیں گے شروحات یا مطالعے کی کتابیں سب کتابیں میرے بک شاپ پہ ہیں اویلیبل ہیں تو آپ کو مل جائے گی جیسی بھی کتابیں آپ چاہیے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون کون سی کتابیں چاہیے یا پھر کس طرح لیسٹ بھیجیں گے کس طرح کریں گے آپ اچھا اچھا بخاری کی شرح چاہیے آپ کو جی جی مل جائے مل جائے گی مل جائے گی کوئی جی اچھا سیرت مصطفیٰ چاہیے آپ کو سیرت مصطفیٰ میں ایک تو یہ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی کی کتاب ہے تین جلدوں میں اچھا اچھا یہی چاہیے آپ کو اچھا اچھا اور اچھا اچھا ہاں بخاری کی بھی شرح بھی مل جائے گی مفتی صاحب سعید صاحب کی بھی ہے مفتی سعید صاحب پالنپوری کی بھی شروحات اچھی شروحات ہیں اور دیگر مصنفین کی بھی ہے آپ جن کی چاہیں گے ان کی مل جائے گی ہاں ہاں آپ اگر دکان پہ آ سکتے ہیں تو دکان پہ بھی آ سکتے ہیں اور اگر آپ آن لائن منگوانا چاہتے ہیں تو ہم بذریعۂ ڈاک بھی آپ کے وہاں کتابیں بھیج دیں گے

جی جی جی جی ہم بھیج دیں گے کتابیں اور آپ کو لیسٹ بھی بھیج دیں گے مناسب قیمت کے ساتھ تو جی جی آپ پیسے ٹرانسفر کر دیں گے جی جی پانچ سے سات دن کے اندر آپ کے وہاں پہنچ جائے گی جی ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ ہم بھیج دیں گے اور آپ کو لیسٹ میں بھی آپ بتا دینا ٹھیک اسلام وعلیکم